बैसागु बोथोर समाव जाहैदों जोङो दमासि बैसागु फोराव फिथा बिदिनो फिथा नालेंखर लादु से सिबिंनि लादु सावो गायखेर साहाजों फुदुंनानै लोङो लारु फिथा एनथाब मायब्राखौ सोमनानै देयो जायो बिदिनो मानसिफोर आलासिफोर फै फैबा फैयो आलासिफोरखौ बुजायो जाहोयो लोंहोयो बिदिनो लादु एवो ओम फिथा मायब्रा मायब्रानि मायब्राखौ सोमहाबना दोन्नानै बिदिनो उवालफ्राव देनानै फिथा बानायो सिबिंनि लादु बानायो जायो बिदिनो एवनानै जायो आरोना लादु बानायनानै